हलो

हम क्रिकेट है

आपके उधर क्रिकेट होते है ना बॉलीबॉल क्रिकेट आपकी क्रिकेट का ग्राउन्ड ओराउन्ड है कि नहीं सरकार नहीं ध्यान देता है इन सबका

और का चीज़ खेला हो खेलता है सब

ठीक